हेलो

जी जी अभी पच्चीस दिसम्बर को एक समारोह है तो हम उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं असल में जन्मदिन है उस दिन हमारा तो आप कृपया बताइए कैसे क्या करना है कैसे नहीं हाँ जी हाँ जी पच्चीस दिसम्बर

जी हाँ कॉलोनी में ही करवानी है मेम्बर्स उसमें रहेंगे कम से कम पचास से साठ लोग तो रहेंगे ही रहेंगे जो मेरे बिल्कुल निजी होंगे जी जी बिल्कुल रखनी पड़ेगी उनके लिए खर्चा तो आएगा लेकिन जन्मदिन साल में एक बार आता है वो भी हमें बुलाते हैं तो हमें भी उनके यहाँ करना पड़ेगा क्योंकिं उनके हाँ करना पड़ेगा क्योंकि बुरा मान जाएँगे वो अच्छा नहीं लगता हाँ स्टेज प्रोग्राम भी होगा वहाँ पे केक वेक भी कटेगा हाँ हाँ पच्चीस दिसम्बर क्रिसमस डे है उसी दिन हमारा जन्मदिन है

हाँ डबल पार्टी हो जाएगी ठीक खाने वाने का भी सिस्टम रखना है और सजावट वगैरह भी बुलाना है दोस्तों मित्र वगैरह को तो उनके लिए ब्यूटीशन वगैरह सभी अपना पूरा रहेगा इसके लिए चर्चा करना चाहते हैं हम आप ये बताओ खाने में क्या रखेंगे सर्दियों के हिसाब से जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है अच्छा अच्छा और डेकोरेशन कैसा रखना है अपन को ज़्यादा हैवी मतलब या नार्मल हाँ बर्थडे पार्टी है और एक दिन की तो बात है हाँ और जो साउंड वगैरह हैं अपने गीत समारोह वगैरह ये भी सब चलता रहेगा कुल मिला के पूरा प्लेननिंग करना था जी जी ओके धन्यवाद